शहरमे तऽ अनेक किताबक दोकान छै लेकिन सभक पास सभरेञ्जके किताब नहि रहै छै एहि शहरमे एकटा चौरसिया बुक डिपो छै जाहिमे हरेक रेञ्जके किताब भेटैत छैक हम चौरसिया बुक सेन्टरमे किताब खरीदै छी एहि शहरमे कोनो सस्ता आ सेकेण्ड हैण्ड किताबक दोकान नहि छै